खेल खेलेलासँ हमर सिर्फ ग्रामीण इलाकेमे नहि ओकर लोकोके बहुत तरहसँ फाइदा होइ छै जेना कोनो भी खेल हमर अगर गाममे प्रदर्शित कएल जाएत अगर कोनो खेलाड़ी ओहि खेलमे बढ़िआँ प्रदर्शन करत ओहिसँ ओ खेलाड़िएके नहि नाम हमर गामोके नाम होइ छै जाहिसँ ओ खेलाड़ीके अगर फाइनेन्शिअलो मदति मिलै छै आओर हमर गामोके बहुत बढ़िआँ नाम होइ से जाहिसँ अगल बगल इलाकामे हमर गामके नाम मशहूर होइ छै हमर गाममे बहुत एहन खेल छै जाहिसँ लोक आइ अपन आर्थिक स्थितिके मजगूत कएने छै जाहिमेसँ एगो खेल किरकेटो छै किरकेटसँ आइ हमर गाममे बहुत एहन नाम आओर शोहरत बना लेने अइ जाहिसँ ओकर अगल बगल गाममे बहुत सारा नाम बनल छै हमर गाममे खेलके बहुत बढ़िआँ प्रदर्शन होइ छै जाहिसँ अगल बगल गामके खेलाड़ीसब हमर गाममे आबै छै पार्टिसिपेट लैलए जाहिसँ हमर गामके नाम होइ छै आओर ओ खेलाड़ी अगर ओ खेलमे बढ़िआँ प्रदर्शन केलकै तऽ ओकरो नाम होइ छै जकर वजहसँ ओ खिलाड़ीके आगाँ चलिकऽ कोनो आर्थिक स्थितिके दिक्कत नहि करऽ पड़ै छै आओर ओकर गामोके आगाँ बहुत नाम होइ छै खेल खेलेलासँ ओ खेलाड़ीके फिजिकली आओर मेन्टली बहुत स्वस्थ होइ छै जकर वजहसँ ओ खेलाड़ीके खेलमे कोनो तरहके दिक्कत नहि होइ छै खेल एगो सिर्फ खेलाइके साधन नहि ओ खेल एगो शारीरिक परिश्रमो छिए जकर वजहसँ ओ खिला ओ खेलाड़ी अपन शारीरिक आओर मानसिक स्थितिमे बहुत सुधार करै छै हमर गाममे एगो खेल बहुत प्रचलित छै जकर नाम किरकेट छिए किरकेटसँ हमर गामके खेलाड़ीसभ बहुत नाम कमेने छै जाहिसँ अगल बगल गाममे हमर गामके लोक किरकेटके नामसँ जानल जाइ छै किरकेटसँ हमर गामके बहुत एहन खेलाड़ी छै जे आगाँ चलिकऽ विश्वस्तरीय प्रखण्डमे हमर सभके नाम गामके नाम आओर समाजके नाम बहुत बढ़िआँ जेना रोशन करतै जाहिलए ओकरा आर्थिक स्थितिके अगर मदैतो चाही तऽ हमर ग्रामीणसभ करैलए तैआर छै जकर वजहसँ हमर ग्रामीण आओर इलाकाके नाम होइ आओर ओ खेलाड़िओके नाम होइ